मुझे नई नई जगह पर घूमना बहुत अच्छा लगता है और जो नई जगहों पर देखने की जो ख़ुशी मिलती है वो सब से अलग है मेरे लिए